मां हाल ई में चिकनकारी जो कम शुरू कयो आहे ऑनलाइन मीटिंग्स वग़ैरह करिणियूं पवनि थियूं पयूं त मूंखे डेटा जेको आहे घटि थो पइजी वञे पयो हाणे ॿ जी बी डेटा सां मुंहिंजो कमु नथो हले पियो त इन करे मां तव्हां खे फ़ोन कयो आहे त मूंखे थोरो सुझाव ॾियो त कहिड़ो प्लान मुंहिंजे लाइ ठीकु रहंदो ताकि मां वधीक डेटा अवेल करे सघां त ऐं केतिरे समय लाइ इहो प्लान वठणु सुठो रहंदो छहनि महिननि जो यां साल जो ऐं केतिरो पैसो लॻंदो उन में कहिड़ी स्कीम सुठी आहे मूंखे सभु ॻाल्हियूं तव्हां मूंखे डिटेल में ॿुधायो त मूंखे वधीक डेटा जी ज़रूरत आहे मां समुझी सघां